हम पालतू जानवर पालै छलहुँ मुदा हमरा बहुत नीक नहि लागैए ओना अगर हमरा पालबाके हैत तऽ हम एगो कुत्ता राखऽ चाहब